نقل و حمل کے متعلق بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں کرابہ جیسے کہ یہاں کی سڑکیں ٹوٹی فوٹی ہوتی ہے صحیح سڑکیں نہیں ہیں اور یہاں پہ ہونا چاہیے کہ کہیں جانے کے لیے تو اچھی سویدھائیں نہیں ہیں جیسے کہ گاڑی وغیرہ ہوتی ہے اور یہاں پہ جیسے کہ دہلی وغیرہ میں سرکار سرکار کی طرف سے مطلب بس وغیرہ دی گئی ہے وہاں پہ فری ہے اور کم خرچ بھی ہوتا ہے وہاں پہ کم پیسے لیتے ہیں اور یہاں کیا ہے کہ لوگ اپنی منمانی پیسے لیتے ہیں منمانی پیسے لے اپنی منمانی پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے کہ صحیح سے سویدھا نہیں ہے سڑک سڑکیں خراب ہوتی ہے اور بارش وغیرہ میں گڑے وغیرہ بڑھ جاتے ہیں پانی سے نالا وغیرہ بہتا رہتا ہے اس کی وجہ سے بہت عجیب سا لگتا ہے دکھنے میں اور سرکار کو نا چاہیے کہ یہاں پہ اچھی سویدھائیں دیں اور اس کے بعد یہاں پہ جو بھی تو یہاں پہ آٹو وغیرہ جو بھی چلتی ہے وہاں پہ لوگ اچھے خاصے پیسہ لے لیتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ غریب طبقے کے لوگوں کی تھوڑی سی یہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تو سرکار کو ہونا چاہیے کہ یہاں کچھ توجہ دے اور یہاں پہ اچھی سویدھائیں دیں جیسے کہ ادر جگہ ہوتا ہے دہلی وغیرہ میں اچھی سویدھائیں ہیں اور کچھ چیز فری ہے بس وغیرہ میں بھی کم پیسے لگتے ہیں لوگ اچھے سے پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہے کہ لوگ اپنے منمانی پیسے لیتے ہیں اور بہت دقت ہوتی ہے جانے میں لوگ زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے یہاں پہ اتنا مطلب سرکار کا اس پہ روک تھام کرانا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کوئی چیز فری بھی کرنی چاہیے عام انسانوں کے لیے